میں نے ایک نیا پنكھا لیا اور وہ پنكھا لینے كے بعد جب سے میں اپنے كمرے میں لگایا ہوں اس كی ہوا زمین تک نہیں آ سكتی ہے بس وہ جیسے سارے پنكھے ہلتے ہیں كام وہ ویسا ہی كرتا ہے ہلنے میں سب كی طرح وہ بھی ہلتا رہتا ہے لیكن ہوا جو اور پنكھے دیتے ہیں یہ والا پنكھا ہوا نہیں دیتا ہے زمین تک اس كی ہوا نہیں آ سكتی ہے حالانكہ اس میں ہم نے كنڈیكشن بھی دوسرا لگایا اس كے بعد بھی اس ہوا نہیں آ رہی ہے اس پنكھے كا مطلب ہے كہ ہم نے نیا پنكھا جو لگوایا وہ اچھی كمپنی كا ہے لیكن اس كی ہوا نہیں آ رہی ہے ہوا ایسی آئے جس سے كہ كمرہ ٹھنڈا ہو اس كے بعد جا كر آرام ملتا ہے كوئی بھی انسان ہو تو پنكھا لگانے كا مطلب اب یہ ہوتا ہے كہ كمرہ كو وہ ٹھنڈا كرے وہ جیسے انسان باہر سے پریشان گرمی میں آتا ہے وہ پنكھا ہلتا رہتا ہے لیكن كمرہ ٹھنڈا نہیں ہوتا ہے تو پنكھے كی ساری كمی جو ہے وہ میں ویسا ہی ہے جیسے سب پنكھے ہلتے ہیں لیكن اس میں ہوا ایک ذرا سی بھی نہیں ہے بس وہ ریگولر چلتا رہتا ہے بجلی كا بل بھی آتا رہے گا لیكن اس كی ہوا آپ كو نہیں لگے گی آپ پریشان ویسے ہی ہوتے رہیں گے اس لیے ہم اس پنكھے كو دوبارہ اس كے شو روم لے كر كے جائیں گے